जियो मार्ट तां था ॻाल्हायो अच्छा मूंखे आहे न किलो टमाटा ॿ किलो वाङण ऐं ॿई फरियूं खपंदियूं हुई त टमाटन जो अघि कहिड़ो आहे अच्छा ऐं ईअं न वाङणनि जो अघि कहिड़ो आहे ऐं ही ही फरियूं ऐं चवणा फरियूं ऐं हिन गवार फरियूं अच्छा अच्छा त हीअ तव्हां रेट ॾाढी था लगायो त घटि कोन्ह कंदा अच्छा त तव्हां आहे न होम डिलीवरी वग़ैरह कंदा आयो तव्हांजी हिते न फैसिलिटी आहे न होम डिलीवरी जी अच्छा अच्छा त तव्हां वटि ईअं न हीअंर मतिलब भाॼियूं माना फ्रेश आहिनि न अच्छा अञा तव्हां वटि न बि कहिड़ी कहिड़ी भाॼियूं अथव अच्छा त हिननि आहे न हिननि जी रेट ॿुधाईंदा त हिकु हिकु भाॼी जी अलॻि अलॻि

अच्छा अच्छा त न बसर बसर बिल्कुल फ्रेश आहे सुको आहे आलो त कोन्हे त हाणे मूंखे आहे न ही मतिलब हिन किलो टमाटा पैक कजो मुंहिंजे लाइ ऐं ॿ किलो वाङण पैक कजो हा ॿियो न ॿ किलो फरियूं जीअं न किलो न गवार फरियूं थी वियूं ऐं चवणा फरियूं थियूं किलो ठीकु आहे ऐं हिन में मां ॿ हिकु ॿ भाॼियूं बि एड कया थी ऐं न पटाटा विझी लाहिजो किलो बसर किलो बसर थियो हा हिन हिनमें आहे न थोरा मटर ऐं न किलो अधि किलो मटर ठीकु आहे हा हा बसि हा ही मूंखे न होम डिलीवरी इन मतिलब कराइणी आहे ठीकु आहे हा मुंहिंजे घर जो एड्रेस झूलेलाल मैंशन जनता कॉलौनी पहाड़गंज आहे

ठीकु अच्छा ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे